गुजरात में अह तरह तरह जा गायकरवार आहिनि जंहिंमें कीर्ती गढवी ॾाढो ओणदार गर गायकार आहे जेकरे ॿुधण खां वारे ज्यादा माण्हू बि ईंदा आहिनि विदेश मां बि माण्हू ईंदा आहिनि लखनि में लख गोड़ू थीदियूं आहिनि कीर्ती गढवी किर्त कीर्ती गढवी खे ॿुधण लाइ करे वारम वार ईंदा आहिनि इते संगीतकार जो ॾाढो हो महत्व आहे आहे इनमें ॿुधण लाइ करे माण्हू लखनि जा रुपिया ख़र्चु कंदा आहिनि अने गोड़ू बि अलाई थींदियूं आहिनि कीर्ती गढवी जो नालो अलाई वॾो आहे संगीतकार बि आहे वॾो कीर्ती गढवी